राजेश ऑटो न्ही हय हांव घरा पावलों थॅंक्यू सो मच बेगीनूच घरा पावलो आनी तें तुमचे खातीर पोसीबल जालें रातची गाडी बी नाशिल्ली त्या रस्त्यार एकटो आशिल्लों आनी खूब डिस्टर्ब आशिल्लो कित्याक गाडी नाशिल्ली पावस पडटालो आनी अशे वेळार तुजो वेळ एकच्युली तुजो टायमय सोंपिल्लो दिसता सो तुजो टायम सोंपून सुद्दां तुवें म्हाका घरा पावयलें आनी हांव गरा पावलों घरचीं सगळीं वाट पळयतालीं हुस्केतालीं जेवपाक राविल्लीं आनी मोबायलय बंद पडिल्लो तुजे चड आनी चड उपकार मानता हाचेच खातीर की तूं एक देवा सारको म्हाका पावलो आनी असोच सगळ्यांचो हॅल्प करीत राव तुज्या सारके गूण म्हजे भितर आमकांच येतले कारण जसो तूं दुसऱ्यांक आदार करता तशी म्हाकाय आदार करपाची एक संवय लागल्या कारण एक निसुवार्थपणान तुवें एका उतराचेर हय म्हणलें आनी रातच्या वेळार तुजी रिक्षा घरा वटेन घुंवडायतालो आनी तुवें म्हाका सुरक्षीतपणान घरा सोडलो ताचे खातीर हांव तुका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटां थॅंक्यू सो मच